کتاب ختم کرنے کا وقت ہر فرد کے مطالعے کی رفتار اور مصروفیات پر منحصر ہوتا ہے عام طور پر میں ایک کتاب ختم کرنے میں تقریباً ایک سے دو ہفتے لیتا ہوں بشرطیکہ روزانہ ایک سے دو گھنٹے پڑھنے کا وقت ملے پڑھنے کا دورانیہ کتاب کی دلچسپی اور مواد کی پیچیدگی پر منحصر ہوتا ہے اگر کتاب بہت دلچسپ ہو تو میں سیدھے تین سے چار گھنٹے تک پڑھ سکتا ہوں چھوٹے وقفوں کے ساتھ یہ دورانیہ کبھی کبھار بڑھ بھی سکتا ہے میرے پاس عام طور پر کوئی سخت ماہانہ یا ہفتہ وار اہداف نہیں ہوتے میں بہاؤ کے ساتھ جاتا ہوں اور اپنی دلچسپی اور دستیاب وقت کے مطابق پڑھتا ہوں کبھی کبار اگر کوئی خاص کتاب یا موضوع ہو تو میں اپنے پڑھنے کے شیڈول کو تھوڑا منظم کر لیتا ہوں تاکہ وہ کتاب جلدی ختم ہو سکے میں اکثر رات کے وقت یا صبح کے اوقات میں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں جب ماحول پرسکون ہوتا ہے اور توجہ مرکوز رہتی ہے مختلف موضوعات کی کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہوں تاکہ دلچسپی برقرار رہے اور علم کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ ہو سکے آرامدہ جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں تاکہ توجہ مرکوز رہے اور پڑھنے کا تجربہ زیادہ لطف اندوز ہو ان عادتوں کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کا تجربہ نہ صرف لطف اندوز ہو ہوتا ہے بلکہ معلوماتی بھی ہوتا ہے مختلف موضوعات کی کتابیں پڑھنے سے ذہنی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے اور نئے خیالات اور نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس طرح مطالعہ نہ صرف ایک شوق ہے بلکہ ذہنی نشو و نما کا بھی ذریعہ ہے